हमारे देश में बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी समस्या है इस हेतु सरकार को चाहिए कि एक अच्छी अच्छी सरकारी से नौकरियाँ निकाले अच्छी अच्छी सेवा क्षेत्र निकाले ताकि हमारे देश के युवा बेरोजगार हैं जो वो अच्छे जीवन यापन व्यतीत कर सकें मेरे हिसाब से सरकार को अ इंजीनियर में स्वास्थ्य विभाग में और बैंकिंग में सब में अच्छी अच्छी नौकरी निकालना चाहिए ताकि जो हमारे देश की युवा हैं अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर सकें और अपना जीवन निर्वाह कर सकें मेरे हिसाब से स्वास्थ्य सेवाएं यदि निकाली जाएं सरकार के द्वारा तो इससे हमारे देश के जो युवा बेरोजगार हैं उनको अच्छी नौकरी मिल सकती हैं और इसके अलावा स्वास्थ्य के प्रति वो लोग जागरुक हो सकते हैं और देश का कल्याण कर सकते हैं और जो विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ फैल रही हैं उनसे भी बच बचाव हो सकता है और जागरूक हो सकते हैं हमारे देश अ देश के जो युवा बेरोजगार हैं वो जागरूक हो सकते हैं और इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में भी हमारे सरकार को नौकरियाँ निकालना चाहिए क्योंकि यदि एक युवा बेरोजगार आने वाली पीढ़ियों को अच्छी शिक्षा देगा तो आने वाली पीढ़ियां भी समझदार होगी शिक्षा के प्रति जागरूक होगी और वो आगे भी जा के अपने सेवाएं देना पसंद करेंगी जिससे कि उनको भी नौकरियाँ मिलेंगी आने वाली जो हमारी पर्सनल पीढ़ियाँ हैं उनको भी नौकरियाँ मिलेंगी अगर उनको शिक्षा अच्छी मिलेगी तो उनको नौकरियां भी अच्छी मिलेंगी तो इसलिए शिक्षा क्षेत्र में ज्यादा नौकरियां निकालना चाहिए ताकि एक शिक्षक होता है वो बच्चों का पूरा अ कहना चाहिए कि स्तंभ होता है जिससे बच्चे सीखते हैं जानते हैं और आगे जाकर अपने आप में प्रगति करते हैं इसलिए शिक्षा क्षेत्र में अच्छी नौकरियाँ निकालना चाहिए और इसके अलावा बैंकिंग क्षेत्र में भी नौकरियाँ निकालना चाहिए क्योंकि हमारे देश के जो व्यक्ति समस्या है उसके लिए भी हमारे युवा जागरूक होंगी इसमें जगह निकलेंगी इसमें अगर सरकारी नौकरियाँ निकलेंगी तो हमारे देश के जो युवा बेरोजगार हैं वो हमारे वित्तीय समस्या को समझेंगे जानेंगे और उनको निपटाने का उचित समाधान भी देखेंगे जिससे कि देश की प्रगति होगी देश की प्रगति होगी तो देश का कल्याण होगा और देश आगे से रहेगा और इसके अलावा इंजीनियर क्षेत्र में भी नौकरियाँ निकलना चाहिए क्योंकि इंजीनियर क्षेत्र के में काफी नौकरियां होती है जैसे कि बोला जाए कि हमारे जो इंजीनियर्स होते हैं वो बड़े बड़े इमारतें बनाते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं और वो पढ़ता जो कि गरीब लोग होते हैं उनमें वो बिल्डिंगें मुफ्त मुहैया करवाते हैं तो इसलिए इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी हमारी सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरियाँ निकालना चाहिए जिससे कि अ हमारे युवा पढ़ेंगे और बढ़ेंगे ताकि देश क्योंकि देश अगर बढ़ेगा तो युवाओं के बलबूते पर ही बढ़ सकता है युवाओं को नौकरी मिलेगी तो देश का कल्याण होगा देश प्रगति करेगा देश विश्व स्तर पर प्रगति करेगा देश विश्व स्तर पर नाम करेगा इसलिए मेरे हिसाब से सरकारी नौकरियां हर एक विभाग में हमारे बेरोजगार युवाओं के लिए निकालनी चाहिए